जी मुझे याद है मैं एक बार अपने दोस्तों कें साथ बहुत समय पहले पाताल लोक जैसे एक स्थान पर गई थी जो छिंदवाड़ा ज़िले के तामया तहसील में उपस्थित है उस जगह पर हम लोग तीन से चार दिन के लिए गए हुए थे जिससे जिसमें मेरे पचास से साठ साथी मेरे साथ थे जब हम लोग घूमने के लिए वहाँ गए तो हम लोग एक जगह पर रुके थे वहाँ पर पूरा हमने ओर्गेनिक फार्मिंग से जो खाना बनता है हमने वह खाना स्वादिष्ठ एक स्वादिष्ठ खाना चखा था और हमें काफ़ी अच्छा लगा था और उसके बाद हम लोग वहाँ पर दूसरे दिन ट्रैकिंग पर गए थे जिसमें एक लम्बी एक लम्बा पहाड़ था जिसकी हमें चढ़ाई करनी थी बाद में नीचे उतर कर आना था तो इसमें काफ़ी मेरे लिए चुनौती भरा रहा है और और इसमें मुझे डर भी था क्योंकि ऐसा कभी मैंने पहले किया नहीं था वह पहाड़ कम से कम हमें आठ से दस किलोमीटर की दूरी पर था मतलब वह पूरा पहाड़ का रास्ता आठ से दस किलोमीटर था जब हमें जाना था और आना था कई साथी ऐसे थे हमारे साथ जिन्हें अस्थमा जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें वह चीज़ वहाँ पर महसूस हुई और मैं अगर मेरी बात करूँ तो मुझे एक ऐसा मुझे चढ़ाई करने से डर नहीं लगता लेकिन जब मैं चढ़ाई से उतरती हूँ तो मुझे डर लगता है और बीच में एक हमें खाई भी देखने को मिली थी जिसमें सिर्फ दो बाँस रखे हुए थे जिस पर से चल कर हमें जाना था तो हमें वह चीज़ भी एक दिक्कत थी मेरे लिए क्योंकि वह खाई के नीचे कम से कम तीन से चार हज़ार फीट तक गहरा था जिसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा था सिर्फ अंधा था बिल्कुल अंधेरा था जिसमें मेरे एक साथी की उसकी एक वॉच थी एक घड़ी थी जो उसमें गिर गई थी जिसका हमें दुःख हुआ था लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे कई डर थे जिस पर मैंने काबू किया था और मैं काबू कर चुकी थी मुझे वह अनुभव काफ़ी अच्छा रहा था मेरे लिए क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ थी और वह चढ़ाई और उतारी पहाड़ की मैंने पहली बार अपने जीवन में की थी